وعلیکم السلام کیوں کال کی ہے جی کیا بولیے جی جی جی جی نہیں نہیں نہیں دس تیس میٹر روڈ آپ کو دس مہینہ کا ٹائم دے رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو پائے گی یہ کیسے ہو سکتا دس مہینے میں تو میں دیکھ رہا ہوں ادھر کے کنٹریکٹر کو ایک کلو میٹر کا روڈ بنا دے رہا آپ تیس میٹر میں کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیے اس میں ٹائم نہیں بڑے گا آپ دیکھیے اس میں زیادہ اسٹاپ لگا لیجیے لیکن میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا نہیں نہیں میں آپ کو مہولت نہیں دے پاؤں گا اس لیے کہ اس روڈ کو ایک دم جلدی میں تیار کرنا ہے آپ کو یہ ذمہ داری آپ کو میں پہلے اس لیے دیا تھا کہ آپ ٹائم سے پہلے کر دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹائم چاہیے دس مہینے کا ٹائم آپ کو دیا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا دو مہینے بڑا دیجیے نہیں نہیں نہیں تو آپ ایسا کرو نا آپ ٹریول بڑھوا لیجیے ایسے تھوڑی ہوگا آپ کو ٹائم نہیں بڑھا سکتا ہوں میں اس لیے کہ وہ روڈ آپ کو دس مہینے میں دینا ہی پڑے گا جب آپ نے کنٹریکٹ لیا ہے تو آپ کو دس مہینے کے اندر دینا پڑے گا آپ اس کے لیے جتنا اسٹاف بڑوا لیجیے آپ دقت ہو رہی ہے تو گاڑی بڑوا لیجیے ہاں سفٹ لگوا لیجیے ڈبل سفٹ لگوا لیجیے نائٹ میں کام کروا لیجیے ہاں دس میں دس مہینے میں تو ہو ہی جانا چاہیے اس لیے کہ وہ روڈ کا کنٹریکٹ آپ کو دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ دس مہینے میں کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کو ٹائم نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ